पेड़ पौधा लगैत छै बरसातमे बारिश खूब होए लगतै ताहिमे लगेलक आ फुलबारी जितना है सब बारिश होए लागल रौदी पड़ैत छै तऽ ओहिमे नहि लगैत छै सूख जाइत छै बारिश होए लागल तऽ लगलक आ बिरबा झाड़ी सब पेड़ पौधा फूल सब सब भदवारीमे बारिशमे लगेलक सब बारिशमे नहि लगैत छै तऽ सूख जाइत छै रौदी पड़ैत छै तऽ सूख जाइत छै रौदीमे नहि लगैत छै भदवारीमे लगेलक तऽ हो गेलक गरमी महीनामे लगेलक ठंडामे नहि लगेलक खूब बारिश होलक ओहिमे रोप देलक तऽ लागि जाइत छै पेड़ पौधा फूल पौधा जेकरा हइ सब साग सब्जी सब ओहिमे लगेलक